रनिंगा पयलीं म्हळ्यार सोदा एक्सरसायज करपा इंपोर्टंट आसता आनी बॉडी फ्लेक्सिबल आनी स्ट्रोंग दोवोरपा खूब इम्पोर्टंट ताका लागून आमी कितें कोरपा जाये फस्ट सोदां उटोल म्हणटोरी एक स्ट्रेचींग एक्सरसायज मोर्नींग एक धा मिनटो पासून कोरपा एक वेरी इम्पोर्टंट आनी तें केले म्होणटरी तें केल म्हणटोरी एक लाँग एक ट्वेंटी मिनट्स रनिंग एक्सरसायज ऑर रनिंग कोरपाचें आनी बॅक टू यो नॉर्मल रुटीन येवपाचे आनी ते जाल उपरांत तुगे खावपा पिवपाचेरूय डिपेंड आसता सो ताका लागोन एक बेसीक डायटूय दवरपाचो आनी ते डायटाचेर आमी बोरें कितें खावपा जाय मॉनींग ब्रेकफास्ट हेवी आसल्यार एक लायट लंच बी कितें कोरपाचें आनी मागीर टी स्नॅक्स आनी मागीर लास्टाक डिनर आनी एवरी डे रुटीन कंटिन्यू करपाक इम्पोर्टंट आसता आनी डेली मॉर्निंग एक्ससायज ब्रिदिंग एक्सरसायज मागीर योगा हे सोगलें इम्पोर्टंट आनी हें सोगलें घेयनूच एक बॉडी स्ट्रँथ घोट जाता आनी फ्लेक्सिबलूय जाता आनी हें सोदां आमकां रनिंगाक आनी धांवपाक आनी टायम वाडोयता आनी हें आमकां बोरे बाशे हेल्प कोता ताका लागोन आमी सोदां रनिंग केलें एक्सरसायज केली बोरें डायर्ट दवरलो तें आमगे बॉडी हेल्थी दवरता बॉडी फ्लेक्सिबलूय दोवोत्ता बॉडी स्ट्रोंगूय दोवोत्ता आनी ताका लागोन आमी हेल्थी उत्तोली आनी बोर भोलायकीय आसतोली आनी आमकां दुयेंत पडपा चान्सिसूय लेस आसतोले तेका लागोन आमी सोदां फ्लेक्सिबल रावपा आनी गोट रावपा इम्पोर्टंट आनी हें आमकां रनिंगांतल्यानू न्हू पूण डिफरंट एक्सरसायज केल्यारूय आमकां मेयटोलें तेका लागोन आमी सोदां डेली एक्सरसायज कोत्ता आसतना आमगे रनींग आतां म्हुगे रनिंग हॉबी तेका लागोन आमी सोदां डेली एक्सरसायज कोत्ता रनिंग कोत्ता प्लस म्हुगे डायटूय मेनटेन केलो आसता तेका लागोन एक नॉर्मल बॉडी चड फेट्सूय बी आसनाय तेका लागोन एक बरो स्ट्रक्चर एक बरो बॉडी येता आनी हेल्थूय मेनटेन जाता तितूंतल्यानूय एक मागीर सोदां रनिंग कंटिन्यू उरता आनी बोरो एक्सरसायजूय मेळटा हाका लागोन सोदां एक्ससायज रनींग रनींग एज अ हॉबी ऑर फिजिकल एक्सरसायज करून प्लस बोरो डायट आसून ही आमगे बॉडी हेल्दी स्ट्रोंग आनी फ्लेक्सिबल कोत्तोली